हाँ कुछ दस दिनों के अन्दर मैंने हालही में एक सैमसंग का टी वी ख़रीदा है जो काफ़ी बेकार है उस की डिस्प्ले भी कमज़ोर है और लाइट भी कम है उस की बैट लाइट भी ज़्यादा खाता है और उस में कोई भी इन्टरनेट सुविधा नहीं चल पाती है वो भी प्रोब्लम देती है हमें हमें काफ़ी सामना करना पड़ता है एक दम एल इ डी बेकार है घटिया है और इस के बारे में जितना कहें उतना कम है एक दम बेकार किस्म की एल इ डी है हमारे पास